हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मैंने खाद बीज का की दुकान खोली और मैंने खाद बीज भंडार की दुकान खोली और वो मेरा बिजनेस काफ़ी सफल रहा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने खेतों की बुवाई के लिए मेरी दुकान से बीज ले जाते थे और मेरी दुकान से खाद ले जाते थे लोग मेरी दुकान से बीज ले जाकर अपने खेतों में बोते थे और अपने खेतों में मेरी दुकान से खाद ले जाकर खाद देते थे और इस तरह से मेरी दुकान काफ़ी अच्छी चली और यह मेरा बिजनेस काफ़ी सफल रहा क्योंकि सभी लोग फसल उगाते और और मैं उच्चतम क्वालटी के बीज देता जिससे लोगों की फसल बहुत ही उत्तम होती और यह मेरा बिजनेस बहुत ही सफल रहा इस बिजनेस को सफल बनाने में सभी में सभी किसानों का समर्थन करता हूँ क्योंकि सभी किसानों ने मेरी दुकान से बीज खरीदे और मैंने बीज उच्चतम क्वेलटी के बेचे मैंने उच्चतम गुणवत्ता वाले बीज बेचीं दवाइयाँ बेचें खाद भी बेचे जिससे कि किसानों को काफ़ी फायदा हुआ और मेरा भी काफ़ी फायदा हुआ काफ़ी मेरा बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ता चला गया पहले मैंने एक दुकान खोली थी लेकिन मैंने आज खाद बीज का पूरा गोदाम खोल रखा है और मेरे पास दूर दूर से लोग खाद बीज लेने के लिए आते हैं पहले मैं मेरे ही गाँव में खाद बीज बेचा करता था लेकिन अब मेरे पास खाद बीज लेने के लिए दूर दूर गाँवों से लोग आते हैं और मैं इस बिजनेस में काफ़ी सफल रहा हूँ और सभी लोग मुझे दुवाएँ भी देते हैं क्योंकि मैं बहुत ही गुणवत्ता वाले उच्चतम क्वेलटी के बीज दवाइयाँ और खाद बीज बेचता हूँ